औ आं थारैनो सानो मानोना साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मानि फराय फरायसालि जोबखांनायनि उनाव गोजौ सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो नखरनि फालांगिखौहाय फोजौनांगौ होन्नानै मानोना साफ्रोमबो फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लाबोब्लासो गावनि इयुन एबा गावनि इयुन इयुन जेनेरेसन एबा गावनि लाइफखौहाय मोजाङैनो मोजां दैदेनलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जेनेबा नोङो साख्रिखौनो मोना जा थेवब्लाबोथ' नोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हायोब्ला गावनि जिउ दानाय एबा गावनि थांना थानायनि मोनसे नङा मोनसे राहाखौथ' लानो हागोन ना दा बेबादिनो नोङो फालांगियाव थाङोब्लाबो साब नखरनि सोरबा फालांगि बा नोंनि बिमा बिफाया फालांगि मावोब्ला अब्ला नैबे फालांगिखौ फेदेरलांनो थाखायबो नोंनो गोजौ सोलोंथाइनि गोनांथि जायो जोङो गोजौ सोलोंथाइ एबा सोलोंथाइ मोनाब्ला जोङो जोङो जोंनि फालांगिखौबो मोजां फारसे लांनो हाया मानोना नों गोजौ सोलोंथाइ लायोब्ला नोंनि सान्नाय हनाया गुवार जायो गुवार जायोब्ला नोङो नोंनि आइडिया ना नोंनि आइडियायाबो बांसिन फैयो अब्ला नोङो नोंनि नखरनि फालांगिखौबो जौगाखांसिननो हागोन आरो सोरबा जुदि नखरनि सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मावदोंब्ला नैबे साख्रि बाख्रि मावनायनिफ्राय नोङो बेनिफ्राय देरसिन देरसिन साख्रि बाख्रि मावनो नोंहा थुलुंगा खांनाय मोनसिनगोन मानोना सोलोंथाइयानो ना सोलोंथाइयानो सुबुंनि मोनसे सबसे जिउ दानायनि गाहाय राहा लामा गाहाइ राहा लामा बेनिखायनो जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानाया साफ्रोमबो सुबुंनि एबा साफ्रोमबो बर' सुबुंनिनो मोनफा मोनफा खामानि बेनिखायनो जोङो बयबो गोजौ सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो गावनि नखरावहाय जुदि गार्जेनफ्रा एबा बिमा बिफाफ्रा फालांगियाव मावदोंब्लानो बे फालांगिखौबो जौगाखांहो सिननांगौ होन्नानैहाय आं सानो